मां ॿुधो आहे तव्हां प्री वेडींग शूट कराईंदा आहियो हा त मूंखे ए न पंहिंजी गुड़िया जी शादी लाइ प्री वेडिंग शूट कराइणो आहे उन जो छा तव्हांजा सिस्टम आहिनि कीअं चार्ज कंदा आहियो हा माना कीअं कंदा बीच ते कंदा ड्रोन कीअं कंदा बीच जे थ्रू कंदा या

अच्छा अच्छा त उनमें कपिड़ा कंहिंजा ॿार खे जेके मटाइबा ई मना प्री वेडिंग शूट में हूअ कपिड़ा केरु अरेंज कंदो अच्छ हा भले त किथे किथे कंदा तव्हां त मां उते ॿुधायां पंहिंजो अच्छा त मूंखे मना सुठी तरहं सां बीच ते कराइणो आहे उन जो तव्हां छा चार्ज कंदा अच्छा ॿियो हुनमें छा छा ईंदो हूं

हूं हूं ऐं इनमें जेके पाण फ़ोटा विझंदा आहिनि अॼकल्ह ॿार थ्री डेज़ गो ही हू सभु तव्हां मूंखे ठाहे ॾींदा हा त घणां हा हा घणां फ़ोटा घणीं डेज़ जो वीडियो कीअं सभु ॾेढु लखु में केतिरो केतिरो हूं हा मना मां ॾेढु लखु ताईं पाण हलूं त छा छा ॾींदा घणां फ़ोटा आहिनि घणीं डेज़ जो वीडियो आहे हूं अच्छा अच्छा अच्छा त ठीकु आहे ॿियो सभु ड्रेसूं हलो मां अरैंज कराए वठंदमि बीच तव्हां मूंखे ॿुधायो कहिड़ो सजेस कंदा मां उते वठी अचां ठीकु आहे त हलो पोइ पाण मिली करे सभु ॻाल्हायूं था ठीकु आहे भले जय झूले हां